हेल्लो हॅं यौ अहाँ अहाँ मिथिला मे रहै छियै ने आंय अहाँ डोमकच्छ पर किछु हमरा कने अहाँ कवि छियै ने अहाँ लिखै छी किताब ने हॅं अहाँ सॅं मैथिली के बारे मे किछु हमरा डोमकच्छ पर जे मिथिला के बारे मे किछु बताऊ हॅं बुझलियै

हॅं हॅं कनेक बताऊ कने हॅं जी

हॅं हॅं हॅं हॅं

हॅं हॅं

हॅं हॅं

हॅं हॅं

हॅं

हॅं हॅं हॅं हॅं

हॅं हॅं हॅं अहाँ तऽ अहाँ हम अहाँ सॅं इएह पुछलहुॅं जे मिथिलाक बारे मे हम किछु अहाँ सॅं जानय चाहै छी हॅं हॅं ठीक छै बहुत बहुत धन्यवाद अहाॅंके